हैलो कु'न बोला दा एह् अच्छा तुस मिस्तरी होर बोला दे घरा दा कम्म यरो एह् बड़ा गै मंदा पेई गेआ इस बारी ते केह् एह् एह् कनेहा कम्म कीता तुसें भलेआं गै गलाखे होई दे ना दरवाजे लग्गे दे नां बारियां लुआइयां ते बड़े पैसे लैते दे तुसें ते कम्म किश कीता गै निं ऐ सिंगल सिंगल दवार चाढ़ियै तुसें ओह् बी प्लस्तर पूरा निं ऐ कीते दा जागत मेरा कल इक दवारा दी ओह् इट्ट ल्हाई ते ओह् भैं उप्परा खल्लै ई गै आई दी केह् करना हून औना ते पौना गै

अवा तुसें पुच्छेआ गै नेईं इक बारी तुसेंई मिस कालां मारियां इन्ने फोन कीते तुस तुस तुसें फोन गै नेईं चुक्केआ कल तुसेंगी साड्डे अट्ठ बजे हारे सत्त बजे हारे फोन कीता तुसें फोन गै नेईं चुक्केआ तुसें आखेआ नेईं जी में फोन जिसलै में करना ते बिज़ी बिज़ी फोन गै नेईं चुक्कदे तुस तुसें गल्ल गै नेईं करनी कदें परसों तुस मिगी बजार लब्भे तुसें सिद्दे मूंह गल्ल गै निं कीती नस्सी गे तुस उत्थुआं हां तां भी ठीक ऐ हां ते कल मेरे कन्नै मिले भी इत्थें आइयै जित्थें साढ़ा कम्म चला दा ठीक ऐ खरी